जय झूलेलाल चारि सौ तेरहं हिकु लखु ॾह ॾह हज़ार ॿ सौ टे छहानवे ॾ ॾह हज़ार चारि सौ ॿ यारहं यारहं सौ छटीह